रियासी बिच्च जेह्ड़े साढ़े अस्पताल दी जेह्ड़ी सेवा ऐ ते ओह् इन्नी अच्छी नीं ऐ गोरमैंट हास्पिटल दा इन्ना बुरा हाल ऐ कि तुस जाइयै जेह्ड़े उद्धर दे बैडस न जेह्ड़े उद्धर दे बाथरूम न जेह्ड़ी उद्धर दी सर्विस ऐ उत्थैं इन्नी अच्छी साफ सफाई नीं ऐ इन्ना अच्छा नेईं ऐ उद्धर डाक्टर्स बी उद्धर इन्ने अवेलबल नीं होंदे राती तुस जाओ केईं बार कोई डाक्टर होंदा केईं मतलब इन्ना स्टाफ ई नेईं ऐ उं'दे कोल ना उं'दे कोल मेडिसिन्स न कोई सिरयस कंडीशन होई जाए ते ओह् असें लोकें गी जम्मू जाना पौंदा जां नरायना प्राइवेट हास्पिटल जेह्ड़े न उं'दे च फैसलटी ते है डाक्टर्स बी अच्छे न उं'दी सर्विस बी अच्छी ऐ साफ सफाई बी ऐ लेकिन उं'दा जेह्ड़ा चार्जस ने जेह्ड़े ओह् लोगें कोला पैसे लैंदे न ओह् इन्ना ज़्यादा ऐ कि सारे लोक नी एफोर्ड करी सकदे सारे लोक नेईं देई सकदे ते गोरमैंट हास्पिटल बिच्च पैसे घट्ट लैंदे न लेकिन जेह्ड़ी सेवा ऐ जां सर्विस ऐ ओह् इन्नी अच्छी नीं ऐ ते होर साढ़ी जेह्ड़ी गोरमैंट ऐ उसी दिक्खना चाहिदा कि हर टाईप दे लोक हर तरह दे डेह्ड़े लोक होन उनेंगी हर सेवा मिले हर दवाई मिले निक्की तों निक्की प्राब्लम जां बड्डी तों बड़्ड़ी कोई बी प्राब्लम ऐ उंदी साल्व होनी चाहिदी क्योंकि केईं बार ते कुसै गी फ्रैक्चर होई जाए ओह्दी बी उंदा इद्धर साल्व नीं होंदा जम्मू दौड़ना पौंदा केईं बार गड्डियां नीं मिलदी एम्बूलैंस नीं होंदी ते इस वास्तै अस्पतालें दी थोह्ड़ी कंडीशन जेह्डी बड़ी गै खराब ऐ रियासी बिच्च ते गोरमैंट जेह्ड़े हास्पिटल न डाक्टर्स अच्छे न लेकिन डाक्टर्स इन्ने ऐ नेईं हैन स्टाफ इन्ना ऐ नेईं ऐ डाक्टर्स नेईं हैन नर्स नेईं ऐ न दवाईयां नेईं ऐ न बैडस नेईं हैन हर चीज़ जेह्ड़ी ऐ बड़ी मुश्किल कन्नै मिलदी ऐ ग्राएं दे लोक आंदे न साढ़े लोक उद्धर जम्मू जाना पौंदा उ'नेंगी इ'न्ने पैसे होंदे नेईं हैन कि उ'नेंगी हर चीज इद्धर मिले ते गोरमैंट गी गोरमैंट हास्पिटल बी च उ'नेंगी सेवा देनी चाहिदी ऐ होर फ्री बिच्च सेवा देनी चाहिदी ताकि लोगें गी हर चीज असानी कन्नै मिले जम्मू नीं जाना पोऐ प्राइवेट हास्पिटलें दा खर्चा गै इन्ना ज्यादा ऐ कि इक बार जाओ ते उं'दा इन्ना बिल आंदा ऐ कि ओह् इक ते पैह्ले प्राइवेट हास्पिटल्स आह्ले इन्नी फार्मैलटीज़ होंदियां न इन्नी फार्मैलटीज़ होंदियां न कि इन्ने चिर जेह्ड़ा बेचारा पेशंट ऐ उऐ इन्ना सफर करदा ओह्दे कन्नै आह्ले इन्ना सफर करदे न कि उनेंगी फार्म फिल करदे करदे गै इन्ना टाइम लग्गी जंदा ऐ कि ते गोरमैंट हास्पिटल बिच्च थोह्ड़ा जल्दी कम्म होई जाए लोगें दा असानी कन्नै उनेंगी चीज़ मिली जाए ते प्राइवेट हास्पिटल जाने दी जरूरत गै नीं ऐ जम्मू जाने दी जरूरत गै नीं ऐ ते रियासी च गै हर चीज हर सेवा मिली जाग ते असें लोगें गी जरूरत गै नेईं ऐ जाने दी ते रियासी बिच्च हर सेवा मिलनी चाहिदी हर चीज साल्व होनी चाहिदी हस्पतालें बिच्च डाक्टर्स मिलने चाहिदे नर्स होनी चाहिदियां स्टाफ सारा अच्छा होना चाहिदा इवन कि इद्धर जेह्ड़े ग्लूकोज़ बगैरा न ओह् नीं मिलदे छोटी तों छोटी दवाई नीं मिलदी ऐ ते साढ़े गोरमेंट गी साढ़े जेह्ड़े गोरमैंट ऐ उनेंगी एह् करना चाहिदा कि जेह्ड़े प्राइवेट हास्पिटल दी जगह् गोरमैंट हास्पिटल च ज़्यादा देना चाहिदा कि ताकि लोगें दा कम्म बनी जाए ते जम्मू जाने गी जरूरत गै नीं पोऐ ते हर चीज़ उ'नेंगी असानी कन्नै मिली जाए